سر کیا میری بات ایمزون کسٹمر سروس سے ہو رہی ہے جی سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا میں آپ کی ویب سائٹ کے تھرو ایک پروڈکٹ منگانا چاہتا ہوں میں ایچ پی کا ایک لیپٹاپ لینا چاہ رہا تھا تو اس کے بارے میں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کی ویب سائٹ سے مجھے وہ پروڈکٹ منگانے پر کچھ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے جی سر آپ دیکھ لیجیے اس کے بعد ہمیں بتائیے

اچھا ایچ ڈی ایف سی کا اگر کریڈٹ کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گے تو ہمیں دس پرسنٹ تک کا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا شکریہ سر شکریہ سر مجھے جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ اوکے سر